मूंखे पा माता जे मड वञूं था त हुते पाण खे वञण लाइ ओट मोट जो रस्तो ख़र्चो अची वेंदो आहे पंज सौ रुपया लॻी वेंदो आहे तंहिंखां सवाइ पाण खे इलाही इलाही नयूं शयूं वैरायटियूं ऐं ॾिसणु मिलंदा आहिनि ऐं उहो ॾिसी करे पाण खे मन बि थींदो आहे ऐं ॿाहिरां खां अच त इलाही पाण खे नयो ई ॾिसणु अलॻि ई मिलंदो आहे पर पाण जो ख़र्चो ॾाढो अची वेंदो आहे खाइणू पीअण जो वडा पाव वग़ैरह हीअं उहा ॾिस नयूं नयूं आइटमूं ॾिस त पाण खे वठण जी ॾाढी दिलि थींदी आहे हिन जे पा वञु हिकु ॼणे जो पाण खे हज़ार रुपया ख़र्चो अची वेंदो आहे